ہیلو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں میں آپ کا نمبر اپنے کزن سے لیا ہوں کچھ دنوں سے مجھے تھوڑا ٹینشن سا لگا رہتا ہے ہاں تو میں اس کے لیے لوکل ڈاکٹر سے دوائی بھی لے رہا تھا تو جب تک میں دوائی لیتا رہتا ہوں تب تک تو ٹھیک ہے اور جب دوائی چھوڑ دیتا ہوں تو پھر یہ پریشانی بڑھنے لگتی ہے تقریبآٓ دو تین ہفتے سے ہے یہ ٹینشن کچھ نہیں بس روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ پریشانیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں بس تو وہی انہیں چیزوں سے میرا نام وکرم ہے

جی جی جی میں اب آپ سے بتایا نا کہ یہ جو معاملہ دو تین ہفتے سے ہے اور رہی بات ٹینشن والی باتیں تو ٹینشن والی ایسی کچھ خاص ہے نہیں کہ جو جی نہیں مجھے کوئی بی پی کی پریشانی نہیں ہے نہیں چیک بھی نہیں کرایا ہوں اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہے تو اس لیے مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے ہاں سر درد وغیرہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے جی نہیں نہیں نہیں گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا نو اوکے ٹھیک ہے سر اوکے اوکے تھینک یو